मैथिली भाषा बहुत नीक भाषा छै जेकि सुनयमे बहुत सुन्दर लगै छै ई सब हमसब साधारणतः घर मे हमसब इस्तमाल करै छियै अपन मम्मी पापा से बोलयके लिए या फेर कोई भी छोट भाई बहन छथि तऽ ओकरा से मैथिलीएमे बात करै छियै छोट भाई बहिनके नुनू बाबु कहिकऽ पापा मम्मीके अहाँ कहिकऽ बात करै छियै जेनाकि मम्मीए पापाके हमरासँ कोनो काम रहैया तऽ ओ कहैया बेटा जाकऽ हमरा लेल ई लए कऽ आ या पानिये पिनाइ छै तऽ कहै छै जाकऽ पानि लऽ कऽ आ बाबु तऽ आनिकऽ दै छै ई सब भाष सुनयमे नीक लागैया एकदम मधुर लगैया यहाँ हमसब मतलब बाजारो जाइ छियै तऽ कोनो समान लेनाइ यऽ तऽ ओकरोसँ बोलै छियै हमरा ई चीज दऽ दिअ तऽ हम सामान लऽ कऽ आबै छियै आ ओकरोसँ कनि बढ़िऑंसँ बात करयमे सही रहै छै आओर गाँवमे तऽ ई सब मैथिली भाषा चलिते छै और मैथिली भाषा होबो करै छै बहुत सुन्दर आओर सबके सीखना भी चाहिए आओर आना भी चाही